مجھے کھیل تو بہت سارے کھیل پسند ہیں جیسے کہ کرکٹ ہاکی بال اور فٹ بال اور بیڈ منٹن لیکن ان تمام کھیلوں میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل اور میرا فیوریٹ کھیل اور میں کھیلتا بھی ہوں لوڈو ہے کیونکہ لوڈو ایک ایسا کھیل ہے کہ اسے گھر بیٹھے دو تین افراد مل کر مزے سے کھیل سکتے ہو اور اسے آج کے انڈرائڈ فون میں یا پھر خاص لوڈو میں بھی آرام سے کھیل سکتے ہیں اور لوڈو میں سب سے زیادہ لطف اندوز کا دیکھنے کا اور ایک سنہرا وقت اس وقت تب ہوتا ہے کہ جب چھکا نکل جائے یا کسی کی گوٹی کاٹ لیں تو اس وقت ایک الگ ہی شور اور ایک مزے کی کیفیت ہوتی ہے اس میں پھر ایک ساتھی دوسرے ساتھی کا گوٹی کاٹتے ہیں صرف وہ بہت مشکل سے چھکا نکالتے ہیں اس طرح سے وہ اپنی بازی کھیلتے ہیں اور اس میں گوٹی ہوم کرنا پھر ایک دوسرے کو کاٹنا پھر انہیں گھر بھیجنا ایک الگ ہی مزا رہتا ہے اور اس میں بڑا مزا بھی آتا ہے اور اس میں تفریح بھی ہو جاتی ہے گھر بیٹھے بیٹھے اس میں کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ خوشی کی ہوتی ہے کہ اس میں اور اس کے ساتھ ایک سانپ کا بھی ہوتا ہے وہ بھی کھیلنا مجھے بہت پسند ہے لیکن سانپ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے چھکے میں چھ سے شروع ہوتا ہے اسی طرح سانپ سیڑھی میں ایک سے شروع ہوتی ہے اور اگر آپ زینے پہ چڑھ گئے سیڑھی میں تو آپ اوپر جاتے ہیں اور اگر اس میں سانپ کے منہ پہ چلے آئے تو سگا سانپ کاٹنے کے بعد فوراً نیچے آنا پڑتا ہے اور اس میں پھر اس طرح سے کبھی ننانوے پہ گئے گیارہ پہ آ گئے بارہ پہ چڑھے بائیس پہ پہنچ گئے اس طرح کی کیفیت الگ ہی رہتی ہے اس میں جس کی وجہ سے یہ بہت ہی مزا آتا ہے اسے دیکھنے میں